घरक कोना घर कोना झाड़ू पोछैत छै घरके हमेशा कोशिश करि जे फिनाइलसँ घरके कोना कोना पोछी चुँकि आइ काल्हि समय छै जे सभ घरसँ बाहर जाइ छथि आओर बाहरसँ घर अबै छथि ताहिसँ बाहरके बेक्टेरिया हुनका जूता चप्पल सङ्गे घर चलि अबै छनि तैं कोशिश ई हेबाक चाही जे फिनाइलसँ घरके साफ सफाइ सुबह आओर शाम करि ओइसँ घरके बेक्टेरिया साफ होइ छै मरै छै आओर घरके फर्सपर गायके डुबकीके प्रयोग जे होइ छै से कोनो भी फिनाइल चुँकि ओ एन्टीबेक्टेरियल होइ छै गायके डुबकी गाय डुबकीके जे प्रयोग छै ओ एन्टीबेक्टेरियल छै ओइसँ अगर घरकेँ साफ सफाइ करि तऽ उ अति उत्तम छै एकर स्वास्थ लाभ ई छै जे जे भी कोनो मनुष्यके शरीरमे रोग होइ छै ओ बेक्टेरियासँ आओर वायरससँ लेकिन गायक डुबकीसँ जे घरके साफ सफाइ कयल जाइ छै ओइसँ अत्यधिक बेक्टेरिया मरै छै तैं ओहिके प्रयोग आओर ओइके प्रयोगसँ स्वास्थ लाभ होइ छै